असांजे दिल्ली शहर में घणियूं शिक्षा संस्थाऊं खुलियल आहिनि इनमें कई सरकारी ऐं कई गैर सरकारी आहिनि गैर सरकारी जीअं प्राईवेट स्कूल खुलियल आहिनि उनमें पढ़ाईअ सां गॾो गॾ ॿियूं भाषाऊं बि सेखारियूं वेंदियूं आहिनि जीअं फ्रेंच ऐं जर्मन बार फ्रेंच या जर्मन हीअ भाषा सिखी उनखां पोइ ई इनमें डिप्लोमा बि वठी सघंदा आहिनि इन इन खां पोइ कंहिं बि कंट्रीअ जी म नौकिरी करे सघंदा आहिनि छाकणि त हुननि खे जीअं फ्रेंच या जर्मन ईंदी हूंदी त फ्रेंच कमी कंपेनी बि उनखे वठी सघंदी आहे ऐं हुननि खे नौकिरी ॾई सघंदी आहे ऐं सरकारी स्कूलनि में पंजाबी संस्कृत ऐं सिंधी सेखारी वेंदी आहे य भाषाऊं असांजी मातृ भाषाउनि वाङुर थींदियूं आहिनि जो असांखे घर में ॻाल्हाइण में सवली थींदी आहे ॿारनि खे पंहिंजी मातृ भाषा जो ज्ञान हुजण बि ॾाढो जरूरी आहे छाकाणि त बार पंहिंजे माउ पीउ सां ई सारी लैंग्विजिस सिखंदा आहिनि अगरि उनखे स्कूल में बि इहा भाषाऊं सेखारियूं वेंदियूं आहिनि त हुननि खे सवलो थी पवंदो आहे त हूअ घरनि में पंहिंजे वॾनि सां ॻाल्हाए सघनि इन करे असांखे खपे त असांखे बारनि खे हिक अहिड़ी भाषा जेका उन्हनि जे सब्जेक्ट सां अलॻि हुजे हूअ बि सेखारी वञे स्कूल में एतिरो ध्यानु करिणो खपे असां ॿारनि खे शिक्षा सां गॾो गॾ इहा शिक्षा बि ॾई सघां सघूं था की उन्हनि खे हिक ॿी भाषा बि अचे जंहिंसा हुननि जो फ्यूचर बि सम्भली सघे